मां पी एम के वी वाय कोर्स में शामिलु थियणु थी चाहियां ऐं मां चाहींदसि त जे तव्हां वटि लैग्वेंज टीचिंग जो या ॻाल्हाइण जे तरीक़े जे बारे में कोई कोर्स हुजे त उहा मुंहिंजी पसंदीदा केटगिरी थींदी मां हिंदी सिंधी ऐं इंग्लिश में ॻाल्हाइण जे तरीक़े जे बारे में ऐं हुन लैग्वेंज खे कीअं प्रजेंट कजे इन बारे में मां चाहींदसि त तव्हां मूंखे मदद कयो ऐं त मुंहिंजे लाइ बि सुठो थींदो ऐं ॿियनि खे बि इनजी सहुलियत मिली सघंदी लैग्वेंज खे सम्झण जे लाइ